भारत जे हर राज्य में पंहिंजी ग गरिमा आहे ऐं पंहिंजी ख़ासियतूं आहिनि जंहिंमें मां लखनऊ जी ख़ासियत ॿुधाइणु चाहियां थी जेके लखनऊ जी चिकन एम्ब्रोएड्री जेकी ॾाढी फेमस आहे ऐं लखनऊ जी खाइणु वारी चिकन बिरयानी बि ऐं इहे मां कला ॿियनि राज्यनि खे ऐं देशनि खे ॾेखारणु चा अवगत कराइणु चाहियां थी ऐं ॿियो फिरोज़ाबाद जी चूड़ियूं ऐं ॿियो अम अहमदाबाद जो बंधेज़ ऐं राजस्थान जो बाटिक प्रिंट इहे सभु असांजे देश जे अलॻि अलॻि राज्यनि जी ख़ासियतूं आहिनि जे जो मां ॿियनि देशनि खे ॾेखाइणु चाहियां थी